जि'यां अस सवेरे उट्ठने पानी जेह्ड़ा ऐ बड़ा गै इंपार्टैंट ऐ हून जि'यां मन्नी लैओ सवैरै उट्ठने आं सवेरै केईं लोकें ई आदत होंदी भाई गर्म पानी पीना ते ओह्दे आस्तै पानी दी लोड़ ऐ भी ओह्दे बाद फ्रैश ह् बगैरा होने आस्तै बी असें ई पानी दी लोड़ पौंदी भी ओह्दे बाद कपड़े धोने आस्तै बी रुट्टी बनाह्गे ओह् बी पानी बगैर निं बननी किश बी चीज हून पोच्चा गै लाह्गे ओह् बी पीनी बगैर निं लग्गना हर इक जीज फर्श धोना होग रपड़े धोने होङन भांडे मांजने होङन पूरे दिन बिच असें ई कम से कम चार टू पंज बाल्टियां पानी दी लोड़ पैौंदी ऐ सिर्फ इक बंदे ई ते ओह् चार पंज बाल्टियें दी जेह्ड़ी लोड़ ऐ ओह् पौंदी गै पौंदी ऐहून बूह्टें आस्तै पानी दी लोड़ ऐ कोई बी चीज बनानी होग असें ई पानी दी जरूरत पौनी हून अस मकान गै बनान्ने आं ते ओह्दे बिच बी किन्ना पानी लगदा साढ़ा ओह्दे बिच बी बड़ा जैदा पानी जेह्ड़ा ओह् यूज होंदा हून कुसै ने पीने आस्तै बी बड़ा जरूरी होंदा हून जियां आखदे न भाई जेह्ड़ी इक बाड्डी ऐ ह्यूमन बाड्डी ओह्दे च स्हत्तर परसैंट पानी होंदा ते ओह्दे आस्तै बी पानी दी लोड़ होंदी अगर अस पानी पूरी ध्याड़ी नेईं पीगे ते असें ई डिहाइड्रेशन होई जानी डिहाइड्रेशन दी वजह् कन्नै असें ई बड़ा जैदा नुक्सान होई सकदा हून अस्पताल गै खुह्ल्ले दे न अस्पतालें ई बी पानी दी लोड़ होंदी किश मरीजें ई होंदी किश कपड़े धोने ई होंदी किश उंदे इक्यूपमैंटस जेह्ड़े होंदे उ'नें ई धोना पौंदा हर इक चीज जेह्ड़ी ऐ ओह् पानी बगैर नेईं होई सकदी अस बी असें ई बी एह् चीज ऐ कि पानी वेस्ट निं होना चाहिदा पानी म्हेशां तरीके कन्नै इस्तेमाल करो म्हेशा हर इक चीज उस चीज दे बिच इ'यां ढंगै चरीका दा इस्तेमाल करो ता कि जेह्ड़ी औने आह्ली पीढ़ियां न ओह् बी इस्तेमाल करी सकन